जी हैलो जी जी नमस्कार कहल जाउ अजुका उत्पादन तऽ बड़ा सन्तोषजनक रहल हालाँकि किछु समस्या सेहो रहल कर्मचारीक तरफसँ किछु समस्या रहय जी समस्या रहय हुनका भोज छलनि हेँ छुट्टी चाहैत छलाह हेँ कहैत छलाह जे दूए बजे चलि जायब आ प्रोडक्शन तऽ पूरा भेल नहि रहै हम तऽ हम नहि जाय देलियै हेँ तऽ से तऽ साहब अहाँ लग ओ शिकायत करय लेल भऽ सकैए साँझमे जेबो करय हँ हँ ऑर्डर तऽ भऽ जायत गाड़ी कए बजे प्लेस करबै नहि सर गाड़ी अखन तक नहि आयल हेँ गाड़ी हमरे बुक करय पड़तै नहि अखन तक पहुँचलए नहि हम छीहे आ ओ लेबर सरदारके कहि देने छियै लोड कऽ देतै साँझतक आ लेकिन सर ओ बड़ा बाबूकेँ कहि दियौन अकाउंटेंट साहबकेँ रहता तहन ने चलान तलान काटि देथिन गिनती तऽ हम कऽ देबै गेट पास बना देबै अच्छा ठीक ठीक छै ठीक छै से हम करा देबै नहि हमरा दिससँ आन कोनो प्रॉब्लम नहि अइ हँ हँ खूब बढ़ियाँ पैकिंग अइ खूब नहि एकदम जे अपनसभके जे क्वालिटीक जे स्पेसिफिकेशन अइ ताहि हिसाबसँ माल बनि गेल अछि आ हँ मेन्यूफ्रैक्चर देखिके कहलकै हेँ आ कतेक दिन तक ओ जे ओकर स्लिप छै सभ सभ पैकेटपर सटल अइ आ हर इंडीविजुअल बिस्कुटक पैकेटोपर सटल अछि हँ आ ओ हँ दू सय दू सय पैकेट छै ओकर छोटको टेम्पोसँ चलि जायत जी

हँ चेको चेक ओकरे दऽ देतै तुरन्ते अच्छा तऽ हम लऽ लेब हम लऽ लेब हम जी कोनो दिक्कत हेतै हैत तऽ करब फोन हम जी जी आ देखियौ एकटा बात छलए हेँ जे काल्हि हमरा होइए की काल्हि हमरा कनि छुट्टी दैतहुँ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार ठीक छै तऽ